ہان جی ہلو ہان جی میم میں وہیں سے بات کر رہا ہوں بتائیے ہان جی میم بالکل جان سکتی ہیں آپ ہمارے یہاں پہ کئی پرکار طرح کے وہ ہیئر کٹ ہوتے ہیں جیسے کہ بوب کٹ ہے پکسی کٹ ہے لیٹ کٹ ہے اور فرینچ فرینچ کٹ ہے آپ ان میں سے کون سا کرانا چاہیں گی ہان جی میم بالکل بتا سکتے ہیں میم بوب کٹ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بال جو کندھے تک ہوتے ہیں نا ہاں ان کو بوب کٹ کہا جاتا ہے اور میم پکسی کٹ جو ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو سر کے قریب رہتے ہیں وہ والا اسے ہم پکسی کٹ کہتے ہیں اور میم یہ جو لیٹ کٹ ہیں نا جو بالوں کو جیسے ہم ایک اسٹیپ وائس کاٹتے ہیں نا جیسے اسکیپ اسکیپ پر کاٹتے ہیں میم اس سے کٹ سے بال آپ کے زیادہ گھنے بھی ہو جاتے ہیں اور میم یہ جو فرینچ کٹ جو ہے یہ ماتھے کے اوپر والے بال جو ہوتے ہیں نا یہ ان کو فرینچ کٹ کہتے ہیں جی میم اس کی قیمت آپ کو ہم فائیو ہنڈریڈ میں آپ کو یہ پورا کر کے دے دوں گا میم ویسے تو ہم اس کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ دیتے نہیں ہیں پر تو ہماری میں بہت اچھا لگا تو اس لیے ہم آپ کو ٹن پر سنٹ ڈسکاؤنٹ اس کے اندر دے دیں گے اوکے میم شکریہ